मैं एक दुकान पर गई थी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अच्छे ब्रांड के सूज़ मिल रहे थे ओ सूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और उसका प्राइस भी बहुत कम था तो मैं वहाँ से ले आई और अभी तक वो मैं सूज पहन रही हूँ ओ इतना अच्छा लग रहा है मुझे मुझे पैर को भी बहुत अच्छा लग रहा है मतलब दो तीन वर्षों से मतलब दो तीन साल से वो मैं पहन रही हूँ ओ उसका कलर भी मतलब उसका रंग भी वो ऐसे ही वैसे की वैसे है और उसका मतलब पहनने का तरीक मतलब जो कपड़ा है ओ भी अच्छा है इस से मुझे ओ बहुत अच्छा लगा उस